राजकीय शिक्षा जेना होइए तऽ ओकरामे मैथिलीके आठ क्लाससँ चालू भऽ जाइ छै नओ क्लाससँ चालू भए जाइ छै दस क्लासमे चालू भए जाइ छै ग्यारह किलास में चालू भए जाइ छै बारह क्लासमे चालू भए जाइ छै एहि खातिर एक मैथिली सबजेक्टके एक सँ जे होइए एक डिग्री जाहि खातिर की एक ग्रैजूएशनमे आबैए बारहके बाद ग्रैजूएशनमे एक मैथिलीके चैप्टर एक विषय ही आबै यऽ एक डिग्री ही आबै यऽ मैथिलीके तऽ एहिसँ मैथिलीके भी उपचार होइए एहि खातिर जेना हिन्दी होइए अंग्रेजी होइए संस्कृत होइए तऽ मैथिली भी एक सबजेक्ट एक विषय छथिन तऽ मैथिलीपर भी एक